یہ ایک بہت اہم اور پیچیدہ سوال ہے جس کا جواب کوئی کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے خواتین کو روزانہ کی بنیاد پر آج بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگرچہ گذشتہ برسوں میں ہندوستان ہندوستانی معاشرے میں خواتین کے کردار میں نمایاں نمایاں تبدیلی آئی ہے خواتین کو آج بھی درپیش چیلنج سلامتی اور تحفظ جنسی رہنا ہر رسانی گھریلو تشدد اور عوامی مقامات پر عدم تحفظ آج بھی خواتین کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے معاشی و ہمواری بہت سی خواتین کو اب بھی مردوں کے مقابلے میں کم اجرت ملتی ہے اور انہیں روزگار کے مواقع میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے غیر رسمی شعبے میں کام کرنے والی خواتین کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تبدیلی رکاوٹ تعلیمی رکاوٹیں اگرچہ تعلیم تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے لیکن کچھ علاقوں میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹیں اب بھی موجود ہیں سماجی اور ثقافتی کی عوامل بعض اوقات لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کو محدود کرتے ہیں صحت سی مش متعلق مسائل جی زچکی کے دوران صحت کی دیکھ بھال اور دیکھ بھال غذائیت کی کمی اور ذہنی صحت کے مسائل خواتین کے لیے اہم چیلنج ہیں سماجی اور ثقافتی دباؤ خواتین کو اب بھی شادی شادی خاندان کی دیکھ بھال اور روایتی کرداروں سے متلق سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیاسی اور فیصلہ سازی میں کم نمائندگی کی خواتین کی سیاسی اور فیصلہ سازی کے عمل میں نمائندگی ابھی بھی کم ہے گزشتہ برسوں میں خواتین کے کردار میں تبدیلی تعلیم ایک رس رسائی میں تک اضافہ لڑکیوں کی تعلیم میں تعلیم میں نمایاں بہتری آئی ہے اور اب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی بڑی تعداد میں داخلہ لے رہی ہیں روزگار کے مواقع میں وسعت وسعت خواتین اب مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں وہ بشمول کارپوریٹ سینٹر سائنس ٹیکنالوجی طب اور دفاع خود مختاری اور آزادی بہت سی خواتین اب زیادہ خود مختار اور مالی طور پر آزاد ہو چکی ہے جس سے انہیں اپنے فیصلے خود کرنے کا موقع مل رہا ہے قانونی اور سماجی اصلاحات خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کئی نئے قوانین بنائے گئے ہیں اور جیسے گھریلو تشدد سے تحفظ کا قانون اور جنسی ہراسانی سے تحفظ کا قانون بیداری اور وکالت خواتین کے حقوق کے لیے بیداری میں اضافہ ہوا ہے اور بہت سی این جی اوز اور تحقیقیں اس کے لیے کام کر رہی ہیں کیا خواتین محفوظ محسوس کرتی ہیں اور کام اور تعلیم میں مساوی مواقع حاصل کرتی ہیں یہ کہنا مشکل ہے کہ تمام خواتین محفوظ محسوس کرتی ہیں اور انہیں مساوی مقا مواقع حاصل ہیں حقیقت یہ ہے کہ صورت حال بہت پیچیدہ ہے تحفظ کچھ خواتین خاص طور پر شہری علاقوں میں اور اعلیٰ معاشی سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والی بہتر محسوس کر سکتی ہیں لیکن دیہی علاقوں اور نچلے معاشی سماجی طبقوں میں خواتین کو اب بھی بہت سے حضرات اور عدم تحفظ کا سامنا ہے حالیہ جرائم اعداد و شمار بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں مساوی مواقع کام اور تعلیم کے شعبوں میں ترقی ہوئی ہے لیکن مساوی مواقع کا اصول ابھی بھی ایک لمبا سفر ہے امتیازی سلوک صفی اور تصب اور تنخواہ میں نہ ہمواری اب بھی ایک حقیقت ہے کچھ شعبوں میں خواتین کو مواقع مل رہے ہیں لیکن اعلیٰ عہددوں پر ان کی نمائندگی ابھی بھی کم ہے نتیجہ ہندوستانی معاشرے میں خواتین کے کردار میں مثبت تبدیلی آئی ہے اور انہیں بہت سے نئے مواقع ملے ہیں تاہم چیلنج اب بھی برقرار ہے خاص طور پر تحفظ مساوات اور سماجی تعصب کے حوالے سے مکمل مساوات اور تحفظ کا حصول ایک جاری عمل ہے جس کے لیے حکومت سول سوسائٹی اور کی مس مسلسل کوشش کی ضرورت ہے